हीअं माण्हूनि खे ग़लतफ़हमी आहे त सिंधी बोली ॾाढी ॾुखी आहे पर इयहा ॻाल्हि बिल्कुलु बि ग़लति आहे सिंधी बोली शाहूकार बोली आहे हिनखे एतिरा अख़र अथस एॾो ग्रामर अथस एतिरो व्याकरण आहे जो जेको माण्हू बि कहिड़ी बि भाषा ॻाल्हाईंदड़ हुजे चारि ॾींहं असां सां रहियो ऐं असांजी ॻाल्हि ॿुधई ध्यानु सां त पंजे ॾींहं थोरो थोरो ॻाल्हाइण ज़रूर शुरू कंदो त तव्हां कीअं तव्हां चई सघो त असांजी सिंधी बोली जेका आहे ॾुखी आहे हीअं त सभिनी बोलीनि में सवली में सवली बोली आहे शाहूकार में शाहूकार बोली आहे जेको ॿुधे सो बि ख़ुशि हो जाए वाह वाह